आं जी नमस्ते नमस्ते अंजी दिक्खो गल्ल इंया की छुट्टी देना बड़ी मुश्कल ऐ क्योंकि थुआढ़े बच्चे दा सलेब्स चली गेदा अग्गें ते हून जे छुट्टी देगे फिर रिवीज़न करने गी बड़ा टैम लग्गी जाना मतलब उसी कमबैक करने गी टाईम लग्गी जाना फिर मुश्कल होई जानी छुट्टी देन जरूरी कम्म ते ऐ समझा ना लेकिन हून पेपर न मुशकल होई जाना ते अच्छा चलो कोई निं दिक्खी लैगा में ठीक ठीक ऐ में गल्ल करी लैगा